موسم کے اعتبار سے کیڑے مکوڑوں سے نپٹنے کے لئے کسان فارمر جو ہے وہ جب فصل بوتا ہے تو اُس کے ساتھ ہی وہ ایک دوائی بھی ایسی بوتا ہے جس کو گیمکسین کہتے ہیں جو زمینی کیڑے ہوتے ہیں جو زمین سے نکلنے والے ہوتے ہیں وہ اُس کو مارتی رہتی ہے لیکن یہ خدا کی قدرت ہے کہ وہ اگلے سال پھر پیدا ہو جاتے ہیں جبکہ ہر بار جو ہے دوائی ڈلتی ہے گنا بوتے ہیں گیہوں بوتے ہیں دھان کی فصل لگتی ہے تو اس میں بونے کے ساتھ ساتھ دوائی بھی ڈلتی ہے تاکہ جو دانہ ہم نے ڈالا ہے جو بیج ڈالا ہے اُس کو کیڑا کھا نہ جائے لیکن پھر بھی کچھ کیڑے اِس طرح کے ہوتے ہیں پھر جولائی اگست میں پیدا ہوتے ہیں ٹڈی کے طور پر ہوتے ہیں ایک گملا ہوتا ہے ایک مکڑی ہوتی ہے تو اُس پہ دوائیوں کا اسپرے کیا جاتا ہے جب اسپرے کرتے ہیں تو وہ اُس کی جو سگندھ ہوتی ہے جو گندھ ہوتی ہے اُس کی ایک بُو بھی آتی ہے وہ کیڑا اُس کھیت پہ نہیں بیٹھتا بہت سے بڑے جانور ہوتے ہیں کبوتر ہیں اور جو ہے کوّے ہیں چُڑیاں ہیں وہ جب دانہ بوتے ہیں تو اُس کو وہ کھا جاتے ہیں اُس کے لئے جو ہے ایک جو کُرتہ ہوتا ہے پہننے کا اُس میں لکڑی لگا کے اُسے وہاں پہ لگا دیا جاتا ہے اُس کے اُوپر ایک ایک جو ہے سر بناتے ہیں اِس طرح سے ایک کیپ سا رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ یہ سمجھیں یہ کوئی آدمی کھڑا ہُوا ہے کچھ بڑے جانور چوپائے ہوتے ہیں نیل گائے وغیرہ اُن کے لئے پہلے تو گولے وولے چُھڑایا کرتے تھے لوگ جاتے تھے لیکن وہ اب اتنے خونخوار ہو گئے ہیں کہ بھگانے والوں کو یہ لوگ مار دیتے ٹکر سے مار دیتے ہیں سینگ مار دیتے ہیں اس کے لئے تار باڑ کر دیتے ہیں تاکہ نہ گھسیں لیکن یہ ہر ایک کسان تاڑ باڑ نہیں کر سکتا ہر ایک کے پاس اتنی وسعت نہیں ہوتی تو وہ بار بار بھگاتا رہتا ہے اور جو ہے کپڑے لٹکا دیتا ہے اندھیری رات میں سفید کپڑا قمیض کرتہ لکڑی میں پہنا کے لٹکا دیتا ہے اس کی جو آستینیں ہیں اس کے اندر گھاس کوڑا بھر دیتے ہیں تاکہ ہاتھ دکھائی دے اور سر بنا دیتے ہیں اور جو روشنی والی رات ہوتی ہے چاندنی رات کہلاتی ہے اس میں بلیک کپڑا لگا دیتے ہیں تاکہ دور سے آدمی دکھ جائے کہ ہاں کھڑا ہے کچھ کسان جن کے کھیت قریب ہوتے ہیں وہ بار بار چکر لگاتے رہتے ہیں تاکہ جو ہے بولتے ہیں وہاں پہ تاکہ جانور چوپائے ہیں وہ بھاگ جائیں ایسے ہی گیدڑ ہوتا ہے وہ گنّے کو کھاتا رہتا ہے اس کے لئے وہاں پہ پہلے جو تھے وہ پٹاخہ جو ہے رکھ دیا کرتے تھے آٹے کا گولا بنا کے جنگلی پگ ہوتا ہے وہ بھی گنا بہت کھاتا ہے تو آٹے کے گولے کے اندر پٹاخہ رکھ دیتے تھے جب وہ اس کو کھاتا ہے تو پٹاخہ بولتا ہے اور لوگ اور بھی اس کے ساتھ والے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں اور وہ بھی اس کھیت کی طرف آنے کی پھر ہمت نہیں ہوتا کچھ سانپ ہیں چوہے ہیں تو ان کو تو کچھ لوگ دیکھ کے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ہندو دھرم میں اس کو دیوتا مانا جاتا ہے تو کچھ لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ ہم پہ حملہ کر سکتا ہے تو اس کو مار بھی دیتے ہیں چوہوں کی دوائی الگ سے ڈالی جاتی ہے کھیتوں کے اندر تو چوہے اسے کھا کے یا تو بھاگ جاتے ہیں یا بل میں گھس جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں